जोंनि गामि ओनसोलावथ' माइ आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय जायो जोङो आलु मैगं बायदि बायदि रोखोमनि मैगं गायनानै जोङो थांना थानायनि राहा लामा नायगिरो जोंनि बे गामि ओनसोलाव बांसिनानो बयबो माइ आबादखौनो मावो लोगोसेनो माइ आबाद मावनानै जोङो फाननानै गोबां रां मोनो बे रांजोंनो जोंनि थांना थानाय न'खरनि खरसाखौ जोङो खालामनाय जायो लोगोसेनो गोबां दाव अमा फिसिनानैबो जोङो जोंनि थांना थानायनि लामाखौ नागिरो आरो लोगोसेनो अमा फार्म खालामो बेजोंनो जोंनि न'खरखौबो खुङो लोगोसेनो इन्डि एम्फौ फिसिनानै जोङो जोंनि थांना थानायनि लामाखौ नागिरनानै लायो लोगोसेनो आरो गोबां रोखोमनि आबाद मावो जोंनाव मैगं थायगं लाइ लाफा फोनानैबो जोङो फाननानैबो रां मोनो बे रांजोंनो न'खरखौ जोङो सोलिलाङो आरो लोगोसेनो गोबाङानो दखान आरि होनानै जोङो जायो बे गामि ओनसोलाव आरो बांसिनानो माइ आबाद मावनानै जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि आयजोफोराबो जि दानानै लाइ आबाद जि दानानै गावनि खरसाखौ खुङो आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरनानै लायो